سر سید ایب سر سید احمد خان علامہ اقبال مولانا ابوالکلام آزاد مہاتما گاندھی پنڈت جواہر لال نہرو سردار ولبھ بھائی پٹیل اشفاق اللہ خان بیبی مریم میڈم کیوری بہادر شاہ ظفر